अड़े यारु हिते इलाही त्रास थी पियो आहे इलाही तकलीफ़ आहे यार छेड़खानी थी थिए चोरी लुटारी थी थिए कोई ॿुधण वारो काने कोई न समुझे थो न समुझे पंहिंजे ॿारनि खे पाण खे छॾण थो वञिणो पिए छोकिरीयुनि जी छेड़ थियूं थी थिएनि चोरियूं थियूं थिएनि गाॾी नथा ॿाहिरि रखी सघूं रोज़ छोकिरीअ खे छॾणु वञूं वठणु वञूं टाइम हुजे न हुजे सभु यार घणनि खे घणनि ॼणनि जो इय थियो आहे तव्हां कुझु ध्यानु कयो अड़े भाई इअं न असां पंहिंजो समुझी करे तव्हां सां ॻाल्हायूं था हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे सर ठीकु आहे ठीकु आहे सर

हम्म हम्म हम्म

उहो ठीकु आहे सर पर जेतिरी बि चोक्सी रखण खां पोइ बि केॾी महिल तकलीफ़ पेईजी थी वञे माना तव्हांजो थोरो ख़ाली ॿ चकर बि लॻंदा हुजनि न तव्हांजो इस्टाफ जा बि या कंहिंजा बि थोरो माना असांखे दिलिजाए थींदी आहे राति यो निंड कंदा आहियूं हीअं इयं निंड न न माना हीअं आहे नी बंदोबस्तु त आहे न बसि त बसि इहा बि घणी दिलिजाए आहे तव्हां हेतिरी ॻाल्हि ॿुधाई तॾहिं बि असांखे दिलिजाए थी वेई इयं असांखे दिलिजाए थी वेई हाणे शांती थी वेई पर वरी बि तव्हां सां विनंती आहे जिते ध्यानु कजो ॿियो छा हा त उहो कॉओपरेट त असां कंदासीं हिय असांखे ॿारनि असांजे ॿारनि पंहिंजे महिल छा माना ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे महिरबानी मां